हम हम मुंबई गए थे मुंबई हमें पहले पहले मुंबई गए हमको वहाँ का बात वहाँ का भाषा मेरे को समझ में नहीं आता था बहुत कम समझ में आता था हम बोले कि यहाँ का भाषा तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे इन लोगों का बात मैं समझूँ अगर सामान आने देज कोई सामान लेने जाती थी तो बोलती हूँ क्या और देते है क्या हमको समझ में तो वे लोग हमको समझाते हैं कि गाँव के भैया लोग जो रहते हैं भैया लोग बताते हैं कि भाई गाँव के हैं उत्तरप्रदेश का है इनको भाषा नहीं समझ तो वे लोग अपने भाषा में समझाते हैं तो अपने तरीका से समझाते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं घूमने के लिए जाते थे मेरे परिवार मेरे फैमिली में पूरा मतलब मेरे हसबैंड साथ में घूमने जाते थे वहाँ भी किसी का बात समझती किसी का नहीं समझती हूँ अब मैं यह सोचती हूँ चलो अरे नहीं रहती हूँ इसलिए हमको बात नहीं समझ में आ रही है चलो भाई यहाँ रहने लगूँगी तो हमको थोड़ा थोड़ा तो समझ में ज़रूर आएगा तो मेरे हसबैंड बोले कि अरे गाँव गाँव में रह कर तो गाँव का भाषा यहाँ का भाषा बोल रही हम तो गाँव में रहती है तो गाँवे के भाषा बोलूँगी ना वहा पर मेरे बोलने में मेरे जैसे शर्म हसाती लाज अस खाड़ी भाषा मेरे को वहाँ बोलने में लाज लगता है कि ऐसे कैसे बोलूँ कहेंगी रहती है गाँव में बोलती है ऐसे फिर इसके बाद मैं घर जाती थी तो जिससे जैसा बोल रहा नहीं लगी वहाँ जैसे रहते रहते थोड़ा बहुत भाव मेरे भाषा भी समझ में आ गया खड़ी भाषा भी बोली जो जैसे बोलता था तो मैं उसको सामने वैसे ही बोलती थी और उससे बात करती थी और साथ में जो जाती थी घूमने के लिए वह भी बोलती है कि हाँ सही रहेंगी तो ओ भाई भाषा यहाँ का समझ में आएगा बोलो भी हम बोले हाँ आएगा तो सही है और जब भाषा मेरे को वहाँ का समझ में आती तो मैं वही तरह से वही तरह से तरीके से बोलती हूँ